हलो सतगुरू होटल हा मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ ॿ कलाकु पहिरों पनीर भुर्जी पाव भाजी पाव बटर वारी खपे पनीर भुर्जी सां नान खपे बटर नान खपे तव्हां मूंखे ऑडर मोकिलियो कांदो हुन में न मोकिलियो आचार न मोकिली ऐं जेको बि खाधो मोकिलियो आहे सॼी मानी थधी मूंखे ऑडर करे के ॿ कलाक थी विया मूंखे मिलियो हाणे लेकिनि मां खोले ॾिठो सॼो थधो खाधो आहे सॼी ख़राबु आहे भासि थी अचे खटो खटो थो लॻे त मूंखे वणे ई कहिड़ी बि शइ सुठी नाहे मां हेॾो वॾो नालो ॿुधियो हुओ की सतगुरू होटल सभु सुठो फ़्रेश सुठो ॾींदा आहिनि खाधो गरमु ॾींदा आहिनि ॿियो थधो खाधो खटो भासि दॿो खोलो त लॻे थो कल्ह जो खाधो आयो आहे त तव्हां कुझु बि करो मुंहिंजे घर में मुंहिंजा महिमान अची विया आहिनि हाणे मूंखे हुनखे रसोई बि खाराइणी आहे पाणि खाइणी आहे हेॾो वॾो बिल ॾिनो मां लेकिनि तव्हां ॾिनो छा आहे मूंखे मां पापड़ बि ऑडर कया हुओ त हिकु ऑडर मिलियो ई न मूंखे तव्हां प्लीज़ पंहिंजो माण्हू वापसि खां मोकिलियो मां थो थोरो ई परे आहियां हुन खां तव्हां मूंखे माण्हू मोकिलियो इहे सभु खणी वञो दॿा ऐं मूंखे फ़्रेश सुठो वारो ताज़ो वारी भाॼियूं मोकिलियो रोटी बि गरमु मोकिलियो सॼो थधो ऐं मोकिलियो या त तव्हां मूंखे भाॼी रिप्लेस करे ॾियो रोटी रिप्लेस करे ॾियो सभु रिप्लेस करे ॾियो या त मुंहिंजा पैसा वापसि करो या त मां हाणे अची कया न तव्हांजे वटि सभु खणी अची वेंदीमांव अगरि मूंखे पंद्रहां वीह मिंट में तव्हांजो माण्हू घर में न आयो मुंहिंजो फ़ोन नंबर अची वियो अथव संभाले करे रखो ऐं मूंखे वापसि मोकिलियो मां तव्हां खां रोज़ ऑडर कंदी आहियां ऐं लेकिनि मूंखे फ़स्ट टाइम हेॾो गंदो खाधो मिलियो आहे जेको केर महिमान अचनि था उहो बि भॼी वेंदा चवंदा इआ छा आहे रसोई इहो होटल मां आहे की ॿिए किथा मां रोड था वठी आहीं आहियां तव्हां प्लीज़ मूंखे चेंज करे ॾियो सॼी भाॼी या त मूंखे पैसा मुंहिंजा वापसि ॾियो